اب تک کا سب سے بہترین گیم جو ہم نے کھیلا ہےاب تک وہ ہے مافیا ٹو اتنا بہترین گیم ہے لیکن ہے پی سی گیم اور نہ کوئی اس کے لیے بہترین سسٹم ریکوائرمینٹس چاہیے منیمم سسٹم ریکوائرمینٹس بالکل منیمم اور اس سے بہترین گیم ہم نے ابھی تک نہیں کھیلا اتنے بہترین گرافکس سیٹنگس ہے اس کی بہت مائل گرافکس بہت بہترین منٹ لیلول بالکل بنا وداؤٹ لیگ اور اتنی بہترین اتنی اموشنل اسٹوری لائن جتنی ابھی کسی گیم میں نہیں دیکھی اور جس سن کا یہ گیم ہے اس سے کمپیٹ کریں تو اب ٹونٹی ٹونٹی تھری چل رہا ہے اور ابھی بھی کافی انہینسمینٹ ہے اس گیم کے اندر ڈیفینٹو ایڈیشن بھی لانچ ہو چکا ہے بٹ ڈیفینٹو ایڈیشن اتنا بہترین نہیں ہے جتنا وہ اوریجنل ڈی ایل سی تھی اور اس گیم کی اسٹوری لائن میں بہت بہترین گرافکس ہے بہت بہترین پرفارمینس ہے بہت بہترین اور کمپلیٹ پیکج ملتا ہے آپ کو ایک گیم کا جو آپ کھیلو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کوئی لمبی اسٹوری لائن نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہے بہت اموشنل بہت بہترین اسٹوری لائن ہے میکسیمم سیونٹی ٹو آرس کی اسٹوری لائن ہے اور اتنی بہترین اس گیم کے کنٹرولس ہیں کوئی بھی فالتو کی چیز نہیں ہے جو چیز ہے وہ ڈائریکٹ ہے اور سسٹم ریکوائرمینٹس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سسٹم ریکوائرمینٹس نہیں ہے اور گرافک کوالٹی بہت اچھے لیول کی ہے اتنے اچھے لیول آپ کو گرافکس جو ہے وہ اچھے سے اچھے گیم میں نہیں ملیں گے جس کے سسٹم ریکوائرمینٹس بہت ایکسپینسو ہوتی ہے منیمم بالکل مائلڈ لیول پی سی پہ بھی یہ گیم رن کر جاتا ہے وداؤٹ لیگ یہ اس گیم کی سب سے بہترین چیز لگی مجھے